कुएँ से पानी निकालने के निम्न तरीके हैं इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से भी और बाल्टी के माध्यम से भी बाल्टी के माध्यम से हम पानी इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि एक बाल्टी में हम रस्सी बांधकर उसे कुएँ के अंदर डालेंगे और बाल्टी को खींच लेंगे जिससे कुएँ का पानी हम ऊपर ले के आ सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि हम इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से भी पानी ला सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है और इस मोटर में इसका एक पाइप कुएँ के अंदर और एक पाइप कुएँ के बाहर होता है जिसके माध्यम से पानी को खींचा जाता है औ पानी को ऊपर ले लिया जाता है